जी हाँ मुझे लगता है बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और वर्तमान में हिंदी का बोलबाला हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि समूचे संसार में प्रचलित है हमारे भारत से लगे देशों में भी हिंदी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है हिंदी को संविधान ने एक अहम और मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया है और हिंदी भाषी लोग हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हैं हिंदी हमारी मात्र भाषा है इसको हमें हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए क्योंकि यदि बच्चे हिंदी भाषा को नहीं जानेंगे तो वो हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्कृति को नहीं जान पाएंगे और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी हिंदी भाषा ही सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है हमारी मुख्य धरोहर हिंदी भाषा ही है क्योंकि हिंदी भाषा से अन्य भाषाओं ने यहाँ पर उपागम लिया हुआ है तो हमें सर्वप्रथम हिंदी भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और हमारे बच्चों को हमें हिंदी भाषा का ज्ञान देना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हिंदी भाषा को हम जितना सरल समझते हैं ओ उतना सरल है नहीं यदि हम इसका उपयोग बचपन से ही करने लग जाते हैं तब तो ये बहुत सरल है लेकिन यदि हम बचपन में इसका उपयोग नहीं करते हैं यदि हम बचपन में इसकी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और अचानक से हम हिंदी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं तो यह एक कठिन प्रक्रिया होगी क्योंकि हिंदी भाषा एक जटिल भाषा है